हमरा तऽ धार्मिक पुस्तकसँ शुरूएसँ अहाँके बहुत बुझियो अथीमे रहलहुँ जाहि समय नौकरीमे रही तऽ हमर एकटा चचाजी रहथिन शम्भु नाथ झा ओ एक दिन हमरा कहलनि जे परशुराम नौकरीमे एखन छऽ तऽ कमसँ कम एकटाकए किताब जँ एक महीनामे खरीदने जेबऽ तऽ एकटा ओ स्टॉक भऽ जेतऽ कियाक तऽ रिटायर केलाक बाद आ एकठाम लोक किताब नहि खरीद सकैए नहि तऽ ई लक्ष्य राखि लेबऽ जे नहि महीनामे हमरा एकटा किताब खरीद ली तऽ ओ एकटा स्टॉक भऽ जेतऽ नहि एखन पढ़ैके मौका लागतऽ तऽ कमसँ कम सेवानिवृत भऽ जेबऽ रिटायर कऽ जेबऽ तखन तऽ मौका भेटतऽ पढ़ैके तखन तोँ उनटाए कऽ तऽ जँ पुस्तक रहतऽ लगमे तखन ने उनटाए कऽ ओकरा देखबहक ई प्रवृति जे हमरामे आयल हम अहाँके पटना जाइ तऽ मीटिङ्ग तीटिङ्गमे वएह स्टेशनपरसँ गीता प्रेसके कोनो ने कोनो बढ़िआँ किताब एकटा लऽ ली खरीद ली ओ एकटा धीरे धीरे होइत होइत एकटा स्टॉक भऽ गेल ओकरा हम रिटायर जखन कऽ गेलहुँ तऽ बुझिऔ अलमीरा बनबेलहुँ अलमीरा बनबैकऽ ओकरा सुरक्षित रखने छी ई पेपरसभमे जे अख़बारसभमे जे धार्मिक कोनो चैप्टर देखै छियै ओहो हम आइसँ दस साल बीस सालके हम ओ कटिंग राखने छियै ओ पेपरके आ ओहो सुरक्षित बुझिऔ जे रखने छियै अलमीरामे एखनहु जे कोनो धार्मिक पृष्ठ देखै छियै अखबारके धार्मिक चैप्टर होइ छै जेनाकि शनिकेँ अहाँके प्रभातमे अबै छै मंगलकेँ हिन्दुस्तानमे अबै छै तऽ ओहि एक दिनके पेपरके ओ धार्मिक जे ओ पेपरके सभटाके समेटकऽ रखने छी एखनहुँ तक आ ओ पढलहुँ कखनो पढ़ैके मौक़ा तऽ कहबे केलहुँ जे रातिएटाके हमरा भेटैए दिनमे जखन गौ सेवामे रहलहुँ खेत पथारमे दुपहरमे भेल भोजन केलाक बाद दू घण्टा आराम करै छी ओहिमे पेपर तेपर उलटेलहुँ पढलहुँ नहि की तकर बाद तऽ रातिमे ओ नहि जे बैसलहुँ आ जेना लोक अध्ययन करै छै तहिना ओ पेपर के जे अथीके पुस्तक उनटाए कऽ पढ़ै छी ई अपन फेर रेडियो रखने छी तऽ नओके समाचार सुनब टी वी दिस हमरा ओतेक ध्यान नहि अछि नहि ओतेक देखै छिए ओ सुरेश चौधरीके जे दै छै ब्लैक एण्ड वाइटवला ओ कनिटा देखलहुँ कोनो प्रवचन होइ छै ओसभ अपन पढलहुँ की कहै छियै प्रवचन सुनलहुँ टीवीसँ हमरा ओतबे सम्पर्क आ तकर बाद वएह भऽ गेल पुस्तक अपन निकालि लेलहुँ जे पढ़ैके रहल लेलहुँ जे पेपर धार्मिक तऽ ओहो पढ़लहुँ इएह काज आओर समयके अधिकसँ अधिक सदुपयोग हुए से नहि हम ताश खेलाइ छी नहि चाय पानके दोकानपर कतहु बैस सकै छी अपन एकटा अलग सिद्धान्त अछि चाय पानके दोकानपर नहि चाय पिबय छी तऽ अपना घरपर पिबै छी पान खाइते नहि छी सुपारी खाइते नहि छी हम अपना काजमे मस्त रहलहुँ जएह काज करै छी अपना सन्तुष्टि हमरा भेटैए गायके गोबरे उठबै छी हमरा कोनो संकोच नहि अपना हमसभ अपन काज करै छी हमरा शुरूसँ नहि गायके गोबर उठबैमे संकोच होइए नहि कुट्टी काटैमे संकोच होइए आ गायकेँ खुआबैमे सन्तोष होइए बड़ा मस्तसँ काज करै छी तेँ एहि उम्मीदके साथ चलै छी ओहो बहन्ना काजतँ करै छी